नमस्ते सर यह क्या कह रहे थी की आज मोबाईल गुम हो गई थी सेमसंग की थी मोमदाबाद गुम हो गई है अरे मोमड़ाबाद वही गए थे वही तहसील में घूमने के लिए गुम हो गई है तो अरे काम था यार काम जाने के लिए तो उसकी शिकायत दर्ज कराना तो कैसे होगा बताइए थोड़ा आई ऊ तो गुम हो गया है ज़्यादा दिन हो गया है लिए मोबाईल बिल पेपर देखना पड़ेगा होगा तो मिल जाएगा तो उसमें तो हँ मोमड़ाबाद थाने तहसील से ही गायब हुई थी अरे तहसील में कौन सा काम है कुछ काम ही था गए थे अरे अब किस किसको बताया जाए नहीं किसको जानते वहाँ की बताएँगे की वह वह ले लिए हें वह नहीं नहीं तो शिकायत दर्ज करानी करानी थी उसके बारे में बताइए वह तहसील उहसिल जाने दिजए उसको जो गुम हो गई तो अब क्या जाने फिर पूछने के लिए

ठीक है देखेंगे तो बताएँगे आपको अभी तो घर पर देखना पड़ेगा है की नहीं

नहीं नहीं संदेह नहीं है किसी पर अकेले ही गए हैं साहब काम था उधर तो मोबाईल पाकेट में ही रखा था काहाँ सड़क गई कैसे

अरे जगह यह तहसील पुरा वो है बना यंदर ही गुम हो गया था गए नहीं केमपुटेर उमप्युटर वाले जो होते होंगे उन्ही के पास गए थे

चलिए ठीक है बताने के लिए धन्यवाद बताने के लिए धन्यवाद

ओके सर